हैलो भईया तव्हां किथे बीठा आहियो मां पंहिंजे ला जॻह ते आहियां जंहिंते जिता मां तव्हांखे फ़ोन कयो हो मुंहिंजो लैंडमार्क आहे नागपाल हवेली मां हुते बीठी आहियां ॾहे मिंटे खां पर तव्हां मूंखे ॾिसण नथा अचो तव्हां ॿुधायो तव्हां किथे बिठा आहियो मुंहिंजो लैंडमार्क उहेई आहे नागपाल हवेलीअ ते बीठी आहियां मां